हा मूंखे मुंहिंजा सगा भाउर भेनरूं आहिनि मूंखे हिकु सगी भेण आहे ऐं हिकु सगो भाउ आहे जेके ॿई मूंखा वॾा आहिनि ऐं हू ॿई टैलेंटेड ऐं होश्यार आहिनि हर कंहिं कम में बि कम में जाम जाम होश्यारु आहिनि ऐं पढ़ाई में चइजे खेॾण में चइजे घर जे कमनि में चइजे ऐं हूअ ई जीअं जीअं कंदा आहिनि मूंखे बि हू करण जी दिलि थींदी आहे ऐं हुननि जे रस्ते ते ऑटोमेटिकली मां हलणु चालू कंदो आहियां जीअं त उहो पढ़ाई कंदा आहिनि सुठे नमूने त मूंखे बि पढ़ाई करण जी दिलि थींदी आहे उहो सुठे नमूने खेॾंदा आहिनि त मां बि हुननि खे ध्यान सां ॾिसंदो आहियां की हू कीअं त खेॾनि छा था कनि कहिड़ी टेक्निक था यूज़ कनि त उहा धीरे धीरे मां बि उहा सिखी वठंदो आहियां केच करे वठंदो आहियां जीअं त उहो खेॾंदा आहिनि मां बि उहो कोशिशि करे खेॾी वठंदो आहियां ऐं जीअं त उहे कोई घर जा कमु कंदा आहिनि स्पेशल अलॻि सां कुझु कमु कंदा आहिनि त मां बि हुननि खे ॾिसी ॾिसी उहे कमु करणु चालू कंदो आहियां ऐं सक्सेस बि थींदो आहियां ऐं हू हर दफ़े मूंखे शाबाशी ॾींदा आहिनि की तूं जेको बि कमु चओ उहा सभु करे ॾेखारींदो आहे जेके असां कंदा आहियूं पर असां खां वधीक ई करे ॾेखारींदो आहियां पर मां शुक्रु मञींदो आहियां की भॻवानु मूंखे एॾा भाउर भेनर ॾिना ऐं मां हुननि जे रस्ते ते हली रहियो आहे हुन खां सिखी रहियो आहे डेली यूज़ जे हुन में उन्हनि खां जाम पढ़ाई बि सिखी रही आहे जीअं इंग्लिश थिया इंग्लिश वर्ड थिया हिंदी वर्ड थिया मराठी वर्ड थिया केमहिल केमहिल कम्प्यूटर ते वेंदा आहिनि कम्प्यूटर में की सम्झ में ईंदी आहे हाणे जीअं नंढे जे हिसाब सां मां घर में नंढो आहियां मुंहिंजा ॿ वॾा भाउर भेण आहिनि उहा उहे जीअं कनि था ऐं मुंहिंजी ऐज वारा जीअं ॿियां कंदा आहिनि इन्हनि खां सिखी सिखी मां थोरो एक्स्ट्रा आहियां जीअं ॿाहिरि वञी करे मां हुननि खे ॾेखारियां की ॿाहिरनि ॿारनि खां मां वधीक होश्यारु आहियां इहो मां चवां थो पर आहियां बि छाकाणि त मुंहिंजा भाउ भेण ॿई होश्यार तंहिं करे मां बि होश्यारु आहियां तव्हां बि होश्यारु थियो जय हिंद